ہیلو جی سر ہیلو جی سر بولیے گڈ آفٹر نون جی بولیے جی سر میں ہیرو کے شو روم سے بول رہا ہوں دریا گنج سے بتائیے سر آپ کی کیا کوئیری ہے کیا پوچھنا ہے ہیرو پیشن پرو آئی ہے سر نئی ہمارے یہاں جی جی جی اس کا پیشن پرو نام ہے سر اس کے فیچر جو ہے نا وہ بہت ہی اچھی بائک ہے اس کے جو ہے ٹایر ہم نے اپگریٹ کرے ہیں اس کے شوکرس ہم نے نئے لگائے ہیں اور یہ جو ہے نا مڈل کلاس جو رینج ہوتی ہے جو مڈل کلاس بندہ ہوتا ہے جو نا اتنا پیسہ خرچ کرنا چاہتا اور اس کو ایوریج بھی اچھی مل جائے تو ہم نے یہ ان کے لیے ڈیزائن کرائی ہے یہ بائک جیسے کہ یہ جو ہے ایک لیٹر میں سیونٹی کی ایوریج دیتی ہے یہ جوکہ اس ٹائم انڈیا میں کوئی بائک نہیں دیتی ابھی سیونٹی کی ایوریج اور لیکن ہم نے یہ جو ہم لائے ہیں پیشن پرو یہ سیونٹی کی ایوریج دیتی ہے یہ اور اس کے سر یہ اس کا اس کا انجن ہے ون سکسٹی سی سی جی اور اس کے علاوہ جو ہے نا پیسے بھی ہم نے کم رکھے ہیں ہم نے اس کے مطلب یہ آن روڈ جو ہے آپ کو سکسٹی ایٹ ٹو سیونٹی فائیو کی مل جائے گی سکسٹی ایٹ تھاؤزنڈ ٹو سیونٹی فائیو ٹھاؤزنڈ تک کے بیچ میں آپ کو یہ مل جائے گی یہ آن روڈ پرائز اس کا یہ ہے انسٹالمنٹ کا بھی ہو جائے گا انسٹالمنٹ میں جو ہے نا آپ کو اس کے اندر سر تھرٹی پرسنٹ جو ہے ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوتی ہے اگر جیسے آپ کا سیونٹی ٹھاؤزنڈ ہے نا تو سیونٹی ٹھاؤزنڈ کا جو ہے اکیس ہزار روپئے تیس پرسنٹ بنتا ہے تو اکیس ہزار روپئے آپ کو ڈاؤن پیمنٹ دینی ہوگی اس کے بعد پھر جو ہے وہ قسطیں بن جائیں گی جی ڈاکیومنٹ اور جو ہے نا بس آپ اپنا کچھ نہیں ایک آدھار کارڈ لے آئیے ایک پین اور اپنا جو ہے ایڈریس پروف لے آئیے اپنا ایڈریس پروف لے آئیے اور آپ جو ہے آپ اپنا ایڈریس پروف لائیں گے نا تو ہم آپ کو بتا دیں گے جی اور ایک جو ہے جی آپ کو اپنا ایڈریس پروف لانا ہے آدھار کارڈ لانا ہے اپنا اور اپنا جو ہے وہ لانا ہے ایک بجلی کا بل تاکہ ہم ایڈریس ویریفائی کر سکیں آپ کا اور بینک کی پاس بک لانی ہوگی آپ کو جی سر بینک کی کیونکہ بینک سے کٹتا ہے نا پیسہ تو بینک سے پھر ہمیں کیسے پتہ چلے گا آپ کا بینک اکاؤنٹ کیا ہے تو اس لیے بینک کی پاس بک بہت ضروری ہے سر سر یہ دونوں رینج میں آئی ہے ڈجیٹل میٹر بھی ہے اور نارمل بھی ہے کیونکہ لوگوں کی جو ہے بہت شکایتیں رہتی ہیں کہ ہم جب بارش میں آتے ہیں تو ڈیجیٹل میٹر خراب ہو جاتا ہے یہ شکایتیں لوگوں کی رہتی ہیں لیکن ہم نے اس کے اوپر بہت اچھا کام کرا ہے ہم نے ڈیجٹ جو ہم نے میٹر لگایا ہے ڈیجیٹل میٹر وہ ایسا نہیں ہے کہ پانی اس میں گھس جائے تو میٹر خراب ہو جائے آپ ٹرائی کرئیے گا وہ ڈیجیٹل میٹر والی سر جی سر ڈسپلے والی اچھا ڈیسک بریک جی سر ڈیسک بریک جی جی جی ڈیسک بریک بھی اس کے بہت اچھے ہیں بہت ہی سب جو ہے اچھا سر آپ ایک کام کریئے آپ جو ہے شو روم آ کے بات کر لیجیے ٹھیک ہے جی سر دریا گنج میں گولچہ پوچھیے گا گولچہ کے سامنے ہی ہے اوکے سر اوکے